मालजाल पोसलासऽ लाभ छै गोबर बेच लेलहुँ चिपड़ी गोइठा बेच लेलहुँ दूधे बेच लेलहुँ घीये बेच लेलहुँ हँ मतलब ई सब मालजाल पोसलासँ ई सब लाभे छै मुर्गेके फार्म खोलि लेलहुँ अण्डा बिकाएल मुर्गी बिकाएल ई सबके मतलब बिजनेस भेल भेड़े छै भेड़ो बेचलासँ आमदनिये छै रखलासँ बकरी रखलासँ आमदनिये छै मतलब अहाँ बकरी बेच लिअ छागर बेच लिअ मीट बनाकऽ बेच लिअ ईसब मतलब कोनो चीज जे छै मुर्गा फार्म अहाँके जतेक जानवर अइ सभमे लाभे छै जे कयलहुँ

गाएके दूधो बेच लै छी घीओ बेच लै छी खयबो करैत छी ईसब फायदेके चीज छै

बौआ परसू जयथिन थोड़े